बैंक में पैसा रखणु जमा करणु ऐं वीमे में रिटायर्मेंट प्लान में पैसा रखणु भई चङे लंबे टाइम जे लाइ उन्हनि जे लाइ योजनाऊं घणियूं अलॻि अलॻि आहिनि जीअं स्टेट बैंक में रिज़र्व बैंकुनि में आहिनि भई जीअं एफ़ डी था रखूं फ़िक्स डिपोजिट ऐं पंजवीहे साले जे लाइ रखूं साल जे लाइ रखूं ॿी साल जे लाइ रखूं त अहिड़े नमूने सां उन्हनि ते फ़िक्स जेको व्याजु आहे सो पाण खे मिलंदो आहे त इहो असांजो जीवन में लक्ष्य हुअणु खपनि त मूंखे अगरि जे थोरे समय जे लाइ रखिणो आहे त मां बैंक में एफ़ डीअ में हिननि में रखां उन में रखण सां मुंहिंजा पैसा मां कॾहिं महिल बि अगरि इमर्जेंसी में ज़रूरत पए विच में भई सम्झो मूं ॿी साले जे लाइ रखाया पर मूंखे साल खां पोइ ज़रूरत आहे त ठीकु आहे मूंखे साल जो व्याजु उहो न मिलंदो पर मुंहिंजा पैसा मूंखे टाइम ते कमु अची वेंदा पर ईअं ई साॻी ॻाल्हि वरी जेका आहे सां इंश्योरेंस में न थींदी आहे बजाज अलियांज जी लॉन्ग लाइफ़ गोल्ड इंश्योरेंस वठूं कोटक प्रीमियम जहिड़ा पेंशन प्लान वठूं उन्हनि में रिटर्न में उन्हनि में कयूं त उन्हनि में असांखे ॿियूं सुविधाऊं जाम उपलब्ध थींदियूं आहिनि जीअं भई अॻियां हली करे असां थोरो थोरो करे भरियूं उन्हनि में लॉन्ग लाइफ़ चइजे मन वॾो जीवन आयुष्य जीवन जंहिं में वॾो हुजे त उन में थोरी थोरी क़िस्त करे असां हर महिने या टी महिने या छहे महिने या ॿारहें महिने भरींदासीं त उन में उहो असांखे सम्झो पंजवीहे साले जो प्लान आहे पंजवीहे साले ताईं असां हिकिड़ा हुन में ॾेढ लख रुपया जमा कयासीं त पंजवीहे साले खां पोइ असे उन खे उन जा चार गुणा थी मिलंदा भई छह लख थिया सत लख थिया असांखे उहो अमाउंट यको करे मिलंदो जंहिंजो असांखे कुझु अॻियां कम अचे वरी अहिड़े नमूने उहे पेंशन प्लान बि आहिनि जीअं कोटक प्रीमियम पेंशन प्लान थियो त उन प्लाननि में छा कंदा त भई धीरे धीरे तव्हां भरियो भई पंजवीह साल अॼ तव्हांजी कंहिंजी उमिरि टीह साल आहे टीह साल वारो भरे पंजवीहनि सालनि ताईं पंजवंजाह साले ताईं भरींदो रहे हाणे उन टोटल पंजवीहे साले में सम्झो हिकिड़ो मिसाल पंज लख रुपया भरियां हुजनि पंज लख पुठियां उन खे सत अठ लख रुपया ॿिया मिलनि हाणे उन जा टोटल तेरहं चोॾह लख रुपया थी वञनि हाणे उन तेरहं चोॾहं लखे रुपए जे उन ते उन टाइम ते जेको रिज़र्व बैंक जो व्याजु हुजे उहो उन खे पेंशन जे रुप में उमिरि भर उनखे मन तकलीफ़ न थिए उहो पेंशन खाईंदो अचे भरियासीं रुपयो रुपयो करे पर मिलंदा असांखे पेंशन जे रुप में त जीवन में असांखे उहो तकलीफ़ न अचे त अहिड़े तम नमूने सां उन में बचति करण सां असांखे जीवन जेको गुज़ारिण ॾाढो सही ऐं सुठो थी सघंदो ऐं निवेश रिटर्न जेको आहे मन जेको चवनि था मार्केट जे हिसाब सां कयो त मार्केट जो त कुझु फ़िक्स हूंदो ई काने कॾहिं त रुपए जो सवा बि मिले कॾहिं त रुपए जा नवे पैसा बि मिलनि त उहो बि जेको थोरी रिस्क खणिबी आहे उहो बि हर को पंहिंजे हिसाब सां खणी सघे थो ऐं बैंकियुनि जो ऐं जीअं बीमा रिटायर पॉलिसियुनि जो उहो पंहिंजे जीवन में फ़ाइदो वठी जीवन पंहिंजो ख़ुशहाल करे सघे थो